देखियौ मीडिया हमर राज्यके किसानके हितके बारेमे तँ जरूर सोचैया एतबा हम कहि सकैत छी ओ जे एकदम निष्पक्ष भऽ कऽ किसानके हरएक हुनकर जे हुनका साथ परेशानी होइया ओकरा ओ सरकारतक जरूर लए कऽ जाइया आर ओकर निदान भी करबाबैया देखियौ किसानके कतेक दुख अछि कतेक ओथीये से हमर राज्यमे अहाँसब तऽ जानि सकै छी हुनकर एकेटा सपोर्ट करैया नीकसॅं जे मीडिया छियै जे हुनकर हरेक बातके सरकार तक पहुँचाबैया अगर सरकार ओहिपर एकशन नहि लैया तँ मीडिया जबरदस्ती हुनकर बातके बहुत नीकसॅं बढ़ा चढ़ाके कहलक जाहिसॅं कि ओ किसानके बात सरकार तक पहुँचल आ सरकार ओहिपर जरूर एकशन लैया तऽ एक तरहसॅं हम कहि सकै छी कि मीडिया जे अछि हमर राज्यके किसानके हितके लेल जरूर सोचैया हुनका हुनकर अधिकार दियाबैया जे भी हुनका परेशानी होइया ओकर निदान करैया मीडियाके किसानसॅं बहुत नीक सम्बन्धये ई हम जरूर कहि सकय छी हम अपन राज्यके बात करैछी